شاہجہانپور میں میڈیکل کیمپ لگتے ہیں جس میں فری میں چیک اپ ہوتے ہیں دوائیاں دی جاتی ہیں اور برابر یہ کیمپ لگتے رہتے ہیں جس سے غریبوں کو بہت سہولتیں ملتی ہیں

پردھان منتری آواس یوجنا یہاں چلتی ہے جس سے غریب لوگوں کو مکان مل رہے ہیں